जी हमें समस्तीपुर यह एरिया में कौन कौन सी खेती होती है उसके बारे में आप बताएँगे

हमें गोभी का मतलब जिस तरह गोभी करना है उसके बारे में बताइए फूल गोभी करना था ख़ुद फूल गोभी की खेती के बारे में अच्छा

जी

और और क्या कहते उसमें जिस तरह कमैनी होता है कटै अच्छा हाँ उसमें फिर खाद हो दवाई है कैसे कैसे दिया जाएगा

हाँ हाँ कमैनी करवा देंगे खुर्पी से

और मकई में क्या क्या करना पड़ता है

हाँ जी

अच्छा जी